हलो हाँ अच्छा बोलिए चमेली के फूल तो बहुत महँगे हैं दो सौ दो सौ बारह रुपये किलो है फूल हाँ तो माला बनी बनाई चाहिए गजरा या फिर खुले अच्छा केस पैसे देना है आपको अच्छा अच्छा अच्छा तो आप पैसे हाँ घर कर देंगे पता बता दीजिए हमारा जो बच्चा है वह आपके घर दे आएगा पता ठीक से नोट करवा दीजिए जी जी

ठीक बिल्कुल एक घंटे के अंदर हम पहुँचा दे रहे हैं है ना जी जी जी ठीक है बिल्कुल भेज दे रहे हैं बिल्कुल ताज़ा और अच्छे सुंदर फूल हाँ पूजा के लिए हम खुद